جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا تو یہ تینوں کام کروانے ہیں آپ کو تو کون سی گاڑی ہے آپ کی اچھا ہونڈا سیریز ہے آپ کی کتنے سال پرانی ہے بھائی ایک سال ہونے والا ہے اچھا لگ بھگ کیا مائیلج دیتی ہے ابھی اچھا اچھا تو آپ کو جنرل جنرل سروس چاہیے اچھا اور بریک چیک اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی تو جی آپ کو مل جائے گی سروسز بھائی آئل سروس کا تو ابھی فی الحال چل رہا ہے بارہ سو روپئے جنرل سروس کا فائیو تھاؤزینڈ اینڈ آپ کا بریک چیک کا فائیو ہنڈریڈ روپیز چل رہا ہے جی آئل سروس ٹھیک ہے آپ کو جیسا مناسب ہم کم کر دیں گے آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ دیں گے ہم آپ کو آئل سروس نہیں گیارہ سو صحیح رہے گا میرے حساب سے کیوںکہ اصل میں تیل کے بھی ریٹ کافی ہائی چل رہے ہیں جی اور ہمیں ان کو جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی دینا پڑتا ہے جی

تو جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ آ جائیے گا جی بھائی کم سے کم آپ کا ایک دن لگ جائے گا جی جی ایک دن لگ جائے گا آپ تو یہاں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کو اگلے دن ہم آپ کو ڈراپ آؤٹ کی بھی سروس دیں گے ہم خود ڈراپ کر کے جائیں گے آپ کے پاس جی ٹھیک ہے بھائی تھینک یو اوکے بھائی